में जेह्ड़ा ऐ इक किट्ठी फैमिली बिच्चा रौह्ने आह्ला बंदा ऐ किट्ठे सदस्य न साढ़े मतलब कि जेह्ड़ी साढ़ी फैमिली ओह् सारी किट्ठे रौंह्दे न उं'दे बिच जि'यां ओह् सारे गै किट्ठे गै रौंह्दे न उं'दे बिच जागत बी आई जंदे न बुड्ढे बी आई जंदे न बड्डे साढ़े दादी होई गे दादा होई गेआ निक्का जागत इ'यां मतलब कि भ्रा दा मिक्का जागत होई गेआ जेह्ड़ा मिगी चाचा आखदा अगर जि'यां समझी लैओ में अपनी गै इक मसाल देई ओड़ां तुसें ई जि'यां कि अजकल दा जेह्ड़ा दौर चलै दा ओह् जेह्ड़े हैन अजकल दे साढ़े बुजुर्ग न दादी दादा न जेह्ड़े अजकल दे नमीं नमीं पीढ़ी ऐ नमें नमें जेह्ड़े जागत न ओह् अजकल इ'नें ई चीजें ई नेईं समझै दे हैन कि उं'दे कन्नै किस स्हाबै कन्नै गल्ल करनी ते कि'यां उं'दे कन्नै गल्ल करनी चाहिदी केह्ड़े स्हाबै कन्नै गल्ल ओह् इस चीज ई नेईं समझदे हैन मेरे मन्नना एह् ऐ कि उं'दे कन्नै जेह्ड़े हैन बड़े गै प्यार कन्नै गल्ल करनी चाहिदी जि'यां हून साढ़े दादा न बड्डे न ते उं'दी इज्जत करनी चाहिदी दादा होई गे दादी होई गेइयां नाना नानी बगैरा जो बी साढ़े बड्डे जरूरी निं ऐ दादा दादी बड्डे है गै न होर तो होर साढ़े जेह्ड़े मां बब्ब न उं'दे कन्नै बी ब इज्जत कन्नै गल्ल करनी चाहिदी चाचा चाची एह् होई गेइयां उं'दे कन्नै बी इज्जत कन्नै गल्ल करनी हून बड्डे न कि उ'नें ई इज्जत देना साढ़ा फर्ज ऐ इक किस्म दा फर्ज गै मतलब कि बंदे दी इक ओह् पता लगदी ऐ बंदा केह्ड़े तरीके दा बंदे दा किस स्हाबै दा ब्यहार ऐ जियां निक्के बच्चे कन्नै अगर तुस गल्ल करगे ओ जि''यां बी गल्ल करगे ओ बच्चे नै उऐ किश सिक्खना कि कोशश एह् करनी चाहिदी त कोई बंदे नै कि जेह्ड़ा निक्का बच्चा ऐ घर बिच ओह्दे कन्नै बड़े गै प्यार कन्नै गल्ल करनी बड़े गै जी जी करियै गल्ल करनी अगर तुस तूं तूं करियै गल्ल करगे ते उ'नें तूं तूं गै सिक्खना जी जी करगे ते उ'नें जी जी गै सिक्खना इस्सै गल्ला मेरा इ'यै आखना कि सारें कन्नै अगर तुस सारें कन्नै प्यार कन्नै गल्ल करो अग्गुआं ओह् बी मतलब कि प्यार कन्नै गै बोलग उ'ऐ चीज बोलग अगर निक्का बच्चा गै लाई लैओ अगर तुसें नुआढ़े सामनै कोई गाल गै कड्ढी ओड़ग उनें गाल सिक्खी लैंदा ओह् उसी केह् पता कि भाई केह् चीज ऐ केह् नेईं इस्सै गल्ला मेरा मन्नना ऐ बच्चे कन्नै बी प्यार कन्नै गल्ल करनी चाहिदी बुड्ढा बुजुर्ग चाहे कोई बी ऐ बच्चा बुड्ढा कोई बी सारें कन्नै गै प्यार कन्नै गल्ल करनी चाहिदी